ہم نے تین مہینے پہلے ایک فریج لی تھی جو کہ بہت اچھی چل رہی تھی تین مہینے تک تین مہینے کے بعد وہ ایک دم بہت بری سروس دینا شروع ہو چکی ہے جیسے کہ اس کے اندر شاٹ سرکٹ ہو جا رہا تھا بہت برے برے حادثے ہو جا رہے تھے اس کے اندر ہم گوشت رکھتے تھے تو پورا پانی وہ لیکیج ہو رہا تھا شاٹ مار رہا تھا بہت وہ ہو رہا تھا ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے اور وہ صحیح سے رکھی بھی نہیں جا رہا اس کی کولنگ جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہو رہی ہے سیٹ پہ نہیں رہ رہی ہے وہ ہم نے بس لے کر تین ہی مہینے ہوا ہے ہم نے جو کمپنی سے لیا ہے وہ لوکل کمپنی ہے بہت بھی ہمیں ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے اس فریج کو لے کر ہمیں شاٹ بھی مارتا ہے جب بھی ہم فریج کو ایسا پکڑ کر کھولتے ہیں پوری برف پگھل کے گر جاتی ہے پورا پانی ہو جاتا ہے فریج کے اندر ہم جو بھی رکھتے وہ سڑ جاتا ہے برابر کولنگ بھی نہیں ہوتی ہے اس فریج کے اندر بہت لوکل کمپنی ہے جس جہاں سے ہم نے وہ فریج کو لیا